हमारा ग्रामीण समुदाय की संस्कृति में डाँस बहुत महत्वपूर्ण है हमारी ग्रामीण परम्परिक संस्कृति में संगीत और नृत्य अक्सर अविभाजित होते हैं संगीतकारों को नृत्यकों द्वारा जीवित किया जाता है और नृतक संगीतकारों को ऊर्जावान बनाते हैं समा सामुदायिक सेंटिन में नृत्य संगीतकारों को ऊर्जावान बनाते हैं सामुदायिक सेंटिंग में नृत्य पारम्परिक रूप से लोगों के लिए मेल जोल बढ़ाने और जीवन में ख़ुशी व्यक्त करने का एक तरीक़ा है वे सामाजिक और संस्कृतिक संपर्क का विस्तार करते हैं और समुदाय को कल्याण और एकजुटता की भावना प्रदान करते हैं ग्रामीण समुदाय की संस्कृति में डाँस में लोगों ने सामाजिक संस्कृति और नाटकीय कारणों से नृत्य किया है यह जानने के लिए कि ग्रामीण संस्कृति में नृत्य किस उद्देश को पूरा करता है वह उस संस्कृति के इतिहास और उस समय अवधि पर प्रकाश डालेगा जिसने इसे बनाया है जब वह ग्रामीण समुदाय के लोगों के नृत्य को देखते हैं तो उन्हें आनंद का अनुभव होता है और उनका मनोरंजन भी होता है इससे उन्हें आनंद की प्राप्ति होती है